असां वटि घणे इस संगठन समुदाय नेटवर्क सामूहिक समाज फॉउंडेशंस आहिनि जेके स्थानीय कलाकारनि खे मदद ॾींदा आहिनि उहे वक़्त वक़्त ते प्रोग्राम अरेंज कराईंदा आहिनि आयोजित कंदा आहिनि ऐं उनीअ में जेके भाग वठण वारा ॿार आहिनि या पार्टिसिपेंट्स आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ो फारम भरिणो पवंदो आहे उहो फारम भरे उन्हनि जी लिस्टिंग थींदी आहे पोइ उन्हनि खे पंहिंजे कला जे प्रदर्शन जे लाइ सॾु कबो आहे ऐं उन्हनि खे हिमथाइबो आहे